प्रिंट मीडिया टेलीविज़न आर की कहय छै आ डिजिटलसँ हमरा अरके बड़ा ठीक छियै प्रिंट मीडियामे भी हमसभ डेलीके पढ़य छी पेपर बहुत तरहके न्यूज पेपर आ डिजिटलमे आब बहुत तरहके चैनेलोपर आबय लागलैय मैथिलीके बड़ा नीक लागै यऽ जखन जखन सुनैत छी तखन जे आब धीरे धीरे आओर एकर विस्तार होबाक चाही जे आओर लोग आओर बच्चासभके भी बड़ा नीक लागे धीरे धीरे अय पर बहुत ध्यान जा रहल छै

ओकरा आओरसे आओर बढ़ाओल जए जेकि सभएक दोसरके जे देखै तऽ बड़ा निक लागय जे अपन भाषा कए कोना होइत अछि जे हम एहिसभमे बेसीसँ बेसी हरेक आबयबला जेनरेशन

बड़ा अच्छी बड़ा निक लागतै